اردو زبان میں بہت سے عام جملے اور محاورے ہیں جو روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں یہ جملے اور محاورے نہ صرف گفتگو کو دلچسپ اور دلنشیں بناتے ہیں بلکہ بولنے والے کی فصاحت اور شائستگی کو بھی ظاہر کرتے ہیں اردو میں موجود محاورات اور عام جملے لوگوں کے تجربات روایات اور روز مرہ کے مسائل کی عکاسی کرتے ہیں ذیل میں کچھ اہم جملے اور محاورے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں عام جملے آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں شکریہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام فلاں ہے کیا آپ مدد کر سکتے ہیں مجھے معاف کریں یہ کتنے کا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں کیا آپ کو چائے پسند ہے جی ہاں مجھے چائے پسند ہے عام محاورے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا اس محاورے کا مطلب ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری بڑی مشکل میں پھنس جانا اونٹ کے منہ میں زیرا اس محاورے کا مطلب ہے کہ کسی بڑی ضرورت کے مقابلے میں بہت کم ہونا آ بیل مجھے مار کسی کو خود ہی اپنے لیے مصیبت مول لینا اندھا کیا چاہے دو آنکھیں جس کو بہت ضرورت ہو وہی چیز مل جائے تو خوشی کی انتہا اونٹ کے منہ میں زیرا بہت کم مقدار یا چیز جو بڑی ضرورت کے لیے ناکافی ہو چور کی داڑھی میں تنکا جس شخص کا ضمیر مجرم ہو وہ خود کو ظاہر کردیتا ہے کھودا کھودا پہاڑ نکلا چوہا بہت محنت یا امید کے بعد بہت کم یا معمولی نتیجہ نکلنا نیکی کر دریا میں ڈال اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی صلے یا تعریف کے نیکی کرو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جو بات بالکل واضح ہو اس پر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی دال میں کچھ کالا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ مشکوک یا غلط ہونے کا اندیشہ ہے آگ بگولا ہونا بہت زیادہ غصہ ہونا پانی پتھر پر مارنا بےفائدہ یا بیکار کوشش کرنا کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگا کسی بات یا معاملے کا کوئی اثر نہ ہوتا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا بھولا نہیں کہتے اگر کوئی شخص غلطی کر کے سنبھل جائے تو اسے غلطی نہیں کہا جاتا روز مرہ کے عام تأثرات وقت کی پابندی کریں خدا کا شکر ہے احتیاط لازم ہے جلدی کرو دیر ہو رہی ہے یہ جملے اور محاورے روز مرہ کی گفتگو کو معنی خیز اور مزے دار بناتے ہیں اردو زبان میں ان محاورات کا استعمال زبان کی خوبصورتی اور بولنے والے کی فصاحت کی عکاسی کرتا ہے